भारतनि सोलोंथाइयारि बिखान्थि होननानै बुङोब्ला मोजाङानो मोजांखौनो खालामदों नाथाय नाथाय जोंनि ओनसोलाव माखासे प्रब्लेमफोरजों जोङो मोगा मोगि जानाङो जाय प्रब्लेमफ्रा मानि जोंनि ओनसोलाव बा दासिमबो मानि गोबां सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव मानि हेंथा जानानै नुजाथियो जेरैबायदि समाव मोननांगौ समाव जोङो बिजाबफोर मोना बिजाबफ्रा सरटेज जायो थोया लोमा जायो थिग बेबादिनो नांगौ बायदियै गोनांथि बायदियै फोरों फोरोंगिरि जों मोनाखै आरो बेबादिनो जेरैबायदि देक्स बेन्सनि बाथ्रा बेफोरो आरो नांगौ रोखोमै मानि स्कुल बिलदिं मानि स्कुल न'फोरखौ जों मोनजोबनो हायाखै बेफोरबायदि गोबां जाहोननि थाखाय मानि जोंनि दासिमबो सोलोंथाइयारि खान्थिखौल' मोजां खालामबानो जाया खान्थिया मोजां खालामबालाय जों बेफोरखौ माने पुरनंग भाबै मानि जापुंसारनाय हिसाबै मावफुंनो हायाब्ला जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाया उन गोग्लैसोबाय थागोन आरो जेरैबादि फोरोंगिरिफोरखौ जि एसे एनै फोरोंगिरि दं बेसोरखौ ओह सरकारआ गुबुन खामानियाव बाहायो जेरैबायदि बिएलअ खामानि होनाय बायदि रोखोम खामानि होनाय बेबायदि एलेकसननि बेलायावबो गोबां मास्टारफोरखौनो खामानआव बाहायो सेनसासनिफ्राय लानानै गासैबो रोखोमनि बिथिङाव बेखायनो फरायसालिआव मोजां रोखोम ख्लास खालामनो हाया एबा नुजानो हाया बेफोरबायदि जादों दा बिनिखायनो आंनि मोन्दांनायाव थोजासे रोखोमनि फरायसालियाव मास्टार हरनांगौ हरनाया मोजां आरो मोजां रोखोमनि स्कुल नफोरखौ बानायनानै होनांगौ थोजासे रोखामनि जिरायग्राफोरखौ बानायनानै होनांगौ फारनिसारफोरखौ आरो स्कुलनि फरायसालिनि माखासे खमिटि फोरखौबो मोजां रोखोमै दैदेननो थाखाय बिथोन होनांगौ आरो फारसेजों जेनाखि फरायसा फरायसालिनि जि माबा प्रि प्राइमारि बेलायाव गुदि फरायसालिनि बेलायाव जेरैबायदि ओह मेनेजिं कमिटि दायो बे मेनेजिं कमिटिआव सोरबा सासे फरायसानि गारजेनआ जेब आफादगिरि जाथारनांगौ नै बियो मानि आंनि मथेब्ला एसेबां मानि गनायजाथाव नङा मानि मोजां सानग्रा मानसिया मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिया बे रोखोमैब्ला माखासे बेलायाव मानि फरायसालिनि आफादगिरि जानानै थानो हाया जायो आरो फरायसानि बिफाया ओरैबादिबो थानो हागौ मानि लेखा रोङा एबा खामला मावनानै जाग्रा मुजिरा मावनानै जाग्रा बेफोरबायदिबो मानसि थानो हागौ बेखायनो बे नैबे जेनाखि खान्थि बेखौबो एसे सोलाय सोल' खालामनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो